कोंकणी बोडो आनी बंगाली हो तिनूयस स्वतंत्र भास म्हणून चलता पूण कोंकणी आनी बेंगाली ह्यो दोनूय इंडो आर्य आर्यन भासो जावन आसात आनी तांचे मूळ संस्कृतांतल्यान आयल्या त्या खातीर कोंकणी आनी बेंगाली मदीं कांय उतरां आमकां सामान्य पळोवपाक मेळटा नातायान रिलेशन संबंदीत व नंबर्सांक धरून कांय उतरां एक तरेची आसात त्या खातीर तांच्या मदीं कांय सा सामान्यताय आसा बोडो आनी कोंकणी मदीं तशीच व्हडली अशी सामानताय वा कसले नातें दिसून येयना कोंकणी इंडो आर्यन भास जाल्यार बोडो टिबेटो बर्मा भास आनी कोंकणी आनी बोडो भा भास मदीं तशें व्याकरणाक वा कसलीय उतरावरी मदीं तसो थेट संबंद दिसना